بائک چلاتے وقت سب سے امپارٹینٹ ہے ہم دھیان سے بائک چلائیں اور اپنا پورا کانسنٹریٹ سامنے ہی رکھیں بہت لوگ بائک پر بائک پر فون پہ بات کرتے ہیں لیکن یہ ہمارے لیے ہانیکارک ہے ہمیں اس سے بہت نقصان پہنچ سکتا ہے ہمیشہ صحیح سے بیٹھنا چاہیے ہلنا ڈلنا نہیں چاہیے ورنہ بیلنس بگڑ سکتا ہے جب بھی ہم کہیں سفر پر جائیں تو تو ہیلمٹ لے کر جائیں اس سے ہو اگر کچھ ہو تو سر پہ نہ نہ لگے اور ساتھ ہی ہمیں ہمیشہ اپنا لائسنس ساتھ رکھنا چاہیے کبھی بھی یہ چیزیں نہ بھولیں ہمیشہ ساتھ لے کر چلیں یہ بہت ضروری ہیں